लांदां दैयाव सानस्रिनाय समाव गोबां रैखथि जायो जेरै लांदां जायगायाव सानस्रियोब्ला जेरै गब' लांनो नागेरोब्ला आंखौ रैखा खालाम बिदि मानि आं थब्ल'सिगोन बिदि बुंहरोब्ला थाबैनो खाथियाव थानाय सुबुंफोरा रैखा खालाम फैनोहायो बिदिनो लांदां जायगायाव सानस्रियोब्ला गुबुना नोंखौ थब्ल'लांनाय नुदोंब्ला रैखा खालाम फैनो हायो नाथाय गिदिर दैमाफोराव रिमोनला अन्थाइ बादामालिफोराव सानस्रिबोला गोख्रैथिनि थाखायनो रावबो रैखा खालामनो हाया मानोहोनोब्ला दैमानि दैया भरा जानायनि जाहोनाव थाबैनो बुखार लाङो बिदिनो रैखा खालामनो फैनाय सुबुङाबो बुखार लांफानो हागौ मानोना बेबायदि गोबार बोहैनाय दै अन्थाइ बादामालि थानाया गोबां रिमिनला आरो दैया थाबैनो बुखार लाङो गोबां गोख्रैथिनि गेजेरेजों दैया बोहैयो बिनि जाहोनाव रावबो रैखा खालामनो हाया जायो मानो होनोब्ला रैखा खालामनो थाखाय गोबां उसुबिदा जायो जाय रैखा खालाम फैगोन बेबो बेबो खैफोदावसो गोग्लैनो हागौ ओंखायनो रिमिनला गोथौ अन्थाइ बादामालि थानाय दैमाफोराव सानस्रियैआनो मोजां